ओंकार ट्रेवल्स नू तुमच्या कडेन रेंट अ कार फेसिलिटी आसता खंयच्यो खंयच्यो गाडयो आसात अवेलेबल तुमचे कडेन स्विफ्ट आसा थारूय दवरता तुमी आं बरें आसा केश कॅश पेयमेंट करूंक मेळटा म्हाका आनी जीपे हय आतां सगळें ऑनलायनूच नू बरें जाता तें डायरेक्ट पेयमेंट आनी टॅक्सी फेसिलिटी कशी कितें तुमची ती आसता ड्रायवर आसता आं ओके ड्रायवराक कॅश फारीक केल्यार जाता आमी पावले उपरांत लोकेशनाचेर सद्या जीपे लिमीट मातसो एक्सटेंट जाला रे म्हाजो सो तेका ड्रायवराक कॅशूच पेय करपाची पडटली आमकां सो ड्रायव्हरा कडेन मोड आसतली मरे आं ओके बरें तर